ہاں میرے ہاں میرے خلیرے بھائی نے پانچ سال کے پانچ سال کی بات ہے یہ تبھی وہ جو انٹر میں تھے نیٹ کا اگزام لکھے بعد پھر ان کو نیٹ میں آیا تو تھا بٹ پر ان کو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ تعلیم پوری کرسکے تو انہوں نے بینک سے بینک سے اپنا لون لیا پانچ لاکھ کا ڈرتے ڈرتے ہی لیا کیونکہ میں پڑھ پاؤں گا کہ نہیں ایسے ہوتا نا بھئی ہر کسی کو ڈر کیونکہ پھٹا سکتے یہ بینک کی بات ہے تو پھر بھی انہوں نے لون لیا ان کے امی ابو نے بہت سپورٹ کیا تم کر پاؤگے ایسا کیونکہ ہر بچے کے پیچھے اپنے ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے اسی طرح انہوں نے لون تو لے لیا پڑھائی بھی پوری یہ بھتی ہے پڑھائی بھی پوری کری اور کالج میں بھی بھرتی ہوگئے اچھے سے پڑھ لیا اچھے نمبر ٹاپ کر ابھی وہ ڈاکٹر ہے انوں ابھی وہ باہر گئے ہوئے ہے انہوں نے اپنی دو بہن کی شادی بھی کری بڑی اچھی شادی کری اپنی بھی شادی کر لی خود سے خود کے پیروں پہ کھڑے ہوکر اور دوسروں کو بھی مالی اور صحتیاب سے مد کرتے وہ جب جب کبھی بھی یہاں پر آتے اپنے انڈیا میں دوسروں کے بھی مدد کرتے جو غریب ہے غربا ہیں وہ وہ تو اپنے میڈیسنس وغیرہ نہیں خرید سکتے نا ان کو بھی فری میں مفت میں ٹیبلٹس وغیرہ دیتے رہتے ہے تو ایسے بہت سارے مدد کرتے رہتے ہیں لوگوں کو اس طرح تو میرا ماننا یہی ہے کہ تعلیم کے لیے پیچھے پیچھے ہٹنا بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہے وہ ہو یا کچھ ہو پڑھائی کے بعد ہم پانچ لاکھ نہیں پانچ کروڑ بھی کما سکتے ایک بار اپن پڑھائی کمپلیٹ مکمل کر لیے تو تو اسی طرح قرض لینا کچھ بھی غلط نہیں ہے